बोल बोल हँ घुमै ले आएल छी घुमै ले आएल छी तब हँ बोलने चल

हँ हँ सबचीज ठिकठाक छै सबचीज तोहरा बतै देबौ हँ सबचीज सबचीजके उपजा होइ छै सबचीज होइ छै तोहरा सबचीज छै ने हम सबचीज बतै देबौ हँ खेतीबाड़ी हर चीज फसल उसल बहुत बढ़िआँ होइ छै धान गहूम सबचीज सब बेबस्था सब रस्ता बतै देबौ सबचीज सबचीज ठिकठाक छै हर चीज ठिके छै देखै देबौ सब हँ सब ठीक छै देखै देबौ ठीक छै घुमै फिरैके जतना चीज छै सारा चीज तोहरा देखै उखैके तोहरा पसन्द हेतौ तऽ

ठीक छै अएबही ने तब काल्हिए तऽ सबचीज तोहरा जे छै ने देखै उखैके हँ हँ हँ सबचीज छै सबचीज तोहरा हम बतै देबौ अएबही घुमै ले हँ हँ हँ हँ सबचीज सबचीज ठिके छै ठीक छै